स्थानीय मीडिया के जरूरत तऽ हर किसी के छै किएकि ई एरिया जे छै बिहार के सुपौल सहरसा आ तेना कोशी बान्ह टूटै छै तऽ बाढ़ आबि जाइ छै आ ऊ बाढ़मे बहुत सारा लोग बेचारा सब के घर खेत घर बार सब कुछ बहि जाइ छै आ ओकर सब के पास खाना खाए तक के ले कुछ नइँ बचै छै ओइ वजहसँ अगर हमसब बाढ़ जे आबै छै ओहि के लिए अगर बान्ध बनवाय देतै सरकार तऽ कते सही रहतै जे अगर बाढ़ एबो करतै तऽ नदी नदी तक रहतै अगर बान्ध ऊँचा रहतै तऽ इस तरफ जइ तरफ लोग रहै छै ओइ तरफ नइँ एतै पानी आ नइँ लोक सब के नुकसान हेतै नइँ बेचारा किसान सब के नुकसान हेतै किसान सब एते मेहनत करिकऽ रोपनी करै छै ओकर बाद ओकर पानी पटबै छै खाद डालै छै ओकर बाद जब काटै के समय आबै छै तऽ कुछ नऽ कुछ एहन भए जाइ छै कभी बरसात भए जाइ छै ज्यादा कभी सूखा पड़ि जाइ छै एहि वजहसँ सरकार के मदद करना चाही हर किसी के हर जरूरतमन्द इन्सान के तऽ जरूरसँ जरूर मदद करना चाही किएकि अगर सरकार मदद करतै तबे इन्सान आगू बढ़ि पएतइ आर सरकार केना मदद करतै अगर सरकार तक खबर पहुँचतै तबे तऽ सरकार मदद करतै आ खबर पहुँचाबै के लिए मीडिया के होनाइ जरूरी छै आर मीडिया मे भी अच्छा मीडिया के होनाइ जरूरी छै जे हर इम्पोर्टेन्ट हर जरूरी जे भी जरूरी काम होइ छै ओ सरकार के पहुँचा सकए सरकार के पहुँचतै तबे सरकार मदद करतै और चाहे किसान हुए चाहे बाढ़ पीड़ित इन्सान हुए हर जरूरतमन्द इन्सानकऽ पैसा के जरूरत होइ छै और सरकार के हर किसी के मुआवजा देना छै जेकर जेकर जे भी नुकसान होइ छै